हँ हेलो सब्जी हँ सब्जी सब सब्जी छौ कोन कोन अइ सब्जी अच्छा अच्छा केना दय छियै सब्जी अच्छा बहुत महँगा सब्जी अहाँ बेचैत छियै बहुत महँगा अच्छा अहाँ सब्जी अहाँकेँ बढ़िआँ अइ फ्रेश अइ ने ओहिके लेल ओहिके लऽ कऽ अहाँ महँगा बेचैत छी अच्छा तऽ हमरा तऽ सब्जी बढ़िआँ लेबऽ के अइ हँ हँ आ दाम आ दाम कम करबै ने तऽ दोसर दोकान दोसर दोकान हमसब चलि जायब तऽ

अहाँ सस्ता अहाँ जे सस्ता बेचब अहाँ जे सब्जी लऽ के छी बैसल आ सस्ता दू पैसा देबै तऽ सब अहि दुकान पर आयत अहिँसे लोक लेतै हूँ

हम घाटा लगाके कहाँ कहैत छी बेचऽ लेल लेकिन सही दाम से बेचू हूँ सही दाम से करबै सही दाम से देब तऽ अहिँ लग आयब अहिँ लग लेब नहि सही दाम से बेचब नहि तऽ सड़ल पाकल केना लेबै सड़ल कोइ लेतै दुनियामे लेकिन सही दाम से ओकरे कनि कनि कम कऽ के देबै तऽ हमसब लऽ लेबै हमसब अथी कऽ लेबै अहूँके बिका जायत अहूँके अथी भऽ जायत आ हमरो सबके सब काज बनि जयतै अहूँके काज अहूँ बेच लेब अहूँ अपन अपन घर चलि जायब हमहुँ सब समान लऽ लेब हमहुँ सब अपन चलि जायब लेकिन सही रेटमे बेचब एतेक महँगा नहि बेचू महङ्गा बेचब तऽ अहाँ लग बैसले रहब आ दू पैसा सस्ता देतै तऽ बेचके चलि जयतै घर अच्छा अच्छा हम अहाँकेँ अबैत छी दोकान पर अहाँ राखू